पानी में तैरते समय सब सुरक्षित रहने के लिए पहले तो पानी में घुसते टाइम देखना पड़ता है कि कहाँ काई है कहाँ काई नहीं है कहीं जई जिस जगह पर हम घुस रहे हैं सब लोग आना जाना करें घाट है कि नहीं है अगर बिना घाट के जगह से जब जा रहे हैं तो यह देखना है कि वहाँ पर पानी आकर धक्का तो नहीं न मार रहा है जहाँ पर पानी धक्का मार रहा होता है वहाँ पर नदी में नहीं घुसते हैं जहाँ जिधर को बहाव है उसके विपरीत दिशा में नहीं जाना है जहाँ पानी घुमाव दे रहा है तो दूर से अन्दाज़ा लग जाता है तो बगल से क्रॉस करके निकलते हैं तैरते समय अपने हाथ पैर को हमेशा हिलाते रहना है जब स्लो तैरना है या थक गए तो धीरे धीरे हिलाते रहना है ताकि कोई दिक्कत न हो जब थकान महसूस हो रही है तो धीरे धीरे चलना चाहिए पानी में हाथ पैर बराबर हिलाना डुलाना चाहिए कि अपना बैलेन्स बना रहे और हमेशा उसके दिशा में ही चलना चाहिए दिशा में चलने से जिधर को पानी जा रहा है उसके विपरीत अगर जाएँगे तो तो थक जाएँगे तो पानी के बहाव के साथ में ही अपने शरीर को छोड़ करके और अपने हाथ पैर हिलाते हुए तैरना चाहिए तालाब में है तो तालाब में पानी स्थिर रहता है स्थिर पानी क्या है ओ थोड़ा ज़्यादा बल लेता है नीचे को खींचता रहता है शरीर को तो उसमें हाथ पैर दोनों बराबर और आराम से चलाना चाहिए ताकि तैरने में कोई दिक्कत न हो बाकी अब किनारे में जब निकलना होता है तो वहाँ देखना होता है कि चट्टानें हैं शैवाल हैं तो शैवाल को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो शैवाल टूट जाएगा इसलिए जब तक अपने को पूरा पुख़्ता न हो जाए कि हम किनारे पर आ गए हैं तब तक तैरना बन्द नहीं करना चाहिए जब किनारे पर लग जाएँ पूरा बढ़ियाँ जगह समझ में आए तभी रुकना